आसामाव दोरोङारि रंजानाय बाजानायनि रोखोमफ्रा जाबाय मेथाइ मोसानाय थियेटार सावथुन बायदि बायदि थह जोंनि आसामाव जायगा लायै जायगा जोंनि बे मेथाइ रोजाबनायफ्रा आलादा आलदा जों खोनानो मोनो बे गावबागाव निजेच्च' गावनि एलेखाखौ लानानै बिथांमोना बिदिनो रोजाबनायखौ जों नुना मोनो जेरैहाय गवालपारायाव जा मेथाइ खनो बे गवालपारानि मेथाइजों ओजोंहाय कामरुप होनोबा गोदोआव आथिखाल बे बरपेटायानो जाया मानो ओंजोंहाय नलबारियानो जाया मानो आमफ्राय ओंजोंहाय तामुलपुरानो जाया मानो बे ओनसोलनि मानसिफोरनि जिथु मेथाइ रोजाबनाय मेथाइ खन्नाय बे मेथाइ खन्नायफ्रा रावबो रावजोंबो गोरोबलाया सह हमनानै ला थह गवालपारानि जाथु मेथाइ रोजाबो गवालपारायाव बे मेथाइजों बरपेटानि नलबारिनि बा तामुलपुरनि मेथाइफ्रा मिलाइलाया इसे आलादा आलदा जानायखौ जों नुना मोनो नोंगौ मेथाइफोरा सुरफ्रा आरो सुजुनाय जिथु मेथाइ बे मेथाइफोराबो गोरोबा गावबागाव निजेच्च' गावनि एलेखानि माबाफ्रा बियो सिखारो मेथाइ सुजुनायानो जा आरो बे मेथाइनि देंखोआनो जाया मानो गोरोबलायनायखौ जों नुनो मोना आरो थिग बेबादिनो मोसानायनि बेलायावबो जों मा नुना मोनो जे मोसानायावबो जोङो हमनानै ला सुबुं मोसानायानो जा बा खेराइ मोसानायानो जा बे सुबुं मोसानाय एबा खेराइ मोसानायावबो जोङो जायगा लानानै दहाय रायखांनाय बायदि जायगा लानानै माबाफ्राबो मोसानाय स्टाइलफ्राबो बे मुद्राफ्राबो गोरोब लाया गावबागाव जेरै डुधनैनि मोसानायजों ओंजोंहाय क'क्राझारनि मोसानायजों ओजोंहाय बरपेटानि नलबारिनि अदालगुरिनि मोसानायजों गोरोब लायनायखौ जों नुना मोना बेलेक बेलेक मोसानायखौ जों नुना मोनो जेरै हमनानै ला आथिखाल बुहुमनाङै मिथिसार जानाय मुंदांखा बेनो जाबाय बागुरुम्बा मोसानाय बे बागुरुम्बा मोसानायाबो ओरैबायदि जायो जे जायगा लायै जायगा गाव मोसानायनि स्टाइलफोरा मुद्राफ्रा बेलेक बेलेक जायो थह बिखौ नायनानै जोङो सोमो नाङो मा जे जोंनि रोंगौसाफोरा अस्टादफोरा गोरोंफोरा जे मोनसे तालावनो मोनसे मुद्राजोंनो जानांगौ होन्नानै मोसानाया मोनसे मु माबानायजोंनो बेबायदि जानांगौ होन्नानै बिथांमोना हास्थायदों नाजादों आरो नाजानायनि गेजेरजों दा बुंनो थाङोब्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ जों रायखांग्रोनांगोन जे दुलाराय बर' हारिमु आफादा जायगा लानानै जायगा जोंनि मोसानायफोरा गुबुन गुबुन जानायखौ माबाया लासेनो बिथांमोना जे मोनसे रोखोमैनो जोना एज ए माने बर' बे बर'नि मोसानाया नैबे बागुरुम्बा मोसानाया नैबे ओरै जानांगौ होन्नानै बिथांमोना दा नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों जथेस्थ' फोसाबनो हादों

बायदिसिना मोसानाय मोसाग्लांनाय बे मोसानायफोराबो बेबादिनो गावबागाव हालामखौ लानानै एलेकाखौ लानानै बेलेक बेलेक मोसानायखौ जों नुना मोनोमोन नाथाय आथिखाल दहाय रायखांनाय बायदि दुलाराय बर' हारिमु आफादा बेखौ बेफोरखौबो फोसाबनानै दिनै मोनसे रोखोमैनो जे बर'नि मोसानायखौ मोनसे रोखोमैनो दिन्थिनो थाखाय बिथाङानो जे बिथांमोना जे नाजादों बे जाफुंसार जादों होन्नानै जों बुंनो हायो थियाटारनि बेलायावबो बिदिनो थियेटारावबो जायगा लानानै एलेका लानानै बे थियेटाराव होनाय दाइलगफोरा थियाटारनि रावफोरा बाथ्राफोरा बिदिनो गावबागाव जायगा लानानै बेबायदि गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुना मोनो बे जेरै हमना ला सोरां मन्जु थियाटारानो जा आरो बायदिसिना थियाटार बर'नि थियाटारफोरानो जा जाया मानो जे गावबागाव बे एलेकानि माने माबाखौ रावनि जिथु स्टाइल बे स्टाइलखौ बिथांमोनहा माबा बेबादि दाइलगखौ होयो दा बेहायबो जों मोथिना मोनो बे आमुग जायगानि बे थियेटार बे आमुग जायगानि थियाटार होन्नानै बिथांमोननि बे माबानिफ्राय मेथाइनि दाइलगफोरनिफ्रायनो जों बेखौ मिथिना मोनो थिग बिदिनो सावथुनावबो एसे एनै रेजेदा नङा सावथुनावबो जादों जे सावथुनावबो बेबादिनो बबे एलेकानि सावथुन बे सावथुननि दाइलगफोरखौ जों खोनासङोब्लानो मिथिनो हायो बे आमुग जायगानिलै बे आमुग जायगानिसो जागोन मानोना दाइलगफोरा बिनि बुंनाय रावफोरा गासैबो बे एलेकानि गोहोमा गोग्लैजोबो बेखौ जों रोखा रोखा बुंनो हायो जे बेयो आमुग जायगानि बरपेटानिबा बरपेटानि नलबारिनिबा नलबारि गोदोआव बुङोमोन बेखौ कामरुप आथिखाल बेलेक बेलेक जिल्ला जाजोब्बाय थय बेबायदिनो आरो आंनि बुंनांगौवा बेखिनियानो मा जाखो जोब्बाय